نقل و حمل کے سب سے عام طریقے جو اپنے سفر کے دوران استعمال کرتا ہوں ان ان میں درجِ ذیل شامل ہیں گاڑی آرام دہ اور آزادانہ نقل و حرکت راستے میں رکنے و مناظر دیکھنے کا موقع یادگار لمحے راستے میں گائیں گانے گانا خاندان اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور راستے میں مختلف جگہوں پر رک کر کھانا کھانا ٹرین فائدہ لمبے سفر کے لیے آرام دہ اور اقتصادی خوبصورت مناظر دیکھنے کا موقع یادگار لمحے ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھنا ہم سفر مسافروں سے ملاقات اور بات چیت بس فائدہ زیادہ تر جگہوں پر دستیاب اور اقتصادی یادگار لمحے سفر کے دونان مختلف جگہوں پر رکنا مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوائی جہاز فائدے دور دراز کے مقامات پر جلد پہنچے کا ذریعہ ہوائی جہاز کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے مناظر ہوا سے زمین کا خوبصورت نظارہ موٹر سائیکل فائدے ایڈونچر اور آزادی کا احساس چھوٹی جگہوں اور آسانی سے پہنچنے کی سہولت یادگار لمحے راستے میں ہوا کا احساس قدرتی مناظر کے قریب سے لطف اندوز ہونا پیدل چلنا کے فائدہ تو بہت ہیں قدرت کے قریب ہونا صحت کے لیے فائدہ مند ہیں یادگار لمحہ ٹریکینگ اور ہائیکنگ کے دوران قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونا یادگار لمحے سفر کے دوران یادگار لمحہ ہوتے ہیں جو ہم کو قدرت کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں مختلف مقامات کی ثقافت اور لوگوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور دوستوں خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں راستے میں ہونے والے غیر متوقع واقعت جیسے اچانک بارش کوئی خوبصورت جگہ دیکھنے کسی تاریخی مقام کا دورہ کرنا بھی یادگار بن جاتا ہے یہ لمحات ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آشنا کرتے ہیں اور ہمیں سیکھنے اور تجربات کا موقع فراہم کرتے ہیں سفر نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ ہمیں نئے تجربات یادیں اور کہانیاں بھی عطا کرتا ہے جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتی ہے